जी हाँ मैंने मेरे जीवन में जब खाना बनाना शुरू किया तो पहली बार जब मैंने खाना बनाया तो बहुत ही ख़राब खाना बनाया उस खाने को जब मैंने बनाया तो वह खाना जल गया तब उस खाने को मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा ने खाया तो मुझे बहुत समझाया कि इस तरीके का खाना नहीं बनाता हैं और खाना बनाने के लिए मुझे बताया कि इस तरीके से खाना बनाते हैं और खाना बनाते समय क्या क्या बातों को ध्यान रखना है यह भी मुझे समझाया उस स्थिति में मैंने अपने आप को ठीक करने के लिए उन्होंने जो बताया वह भली भाँति समझा और उसके अगले दिन जब मैं खाना बनाने की कोशिश की तो जो भी बात उन्होंने बताई मुझे मैंने उनका अनुसरण किया और मैं भली भाँति खाना बनाने लग गया